हैलो हां जी हां जी कु'न बोला दे में आटो ड्रैवर बोला ना हां सनाओ केह् गल्ल केह् गोआचे दा नेईं नेईं नेईं नेईं में तुप्पना ते दिक्खना ते अगर रेह्दा होग ते लेई लैएओ असें केह् करना जी ते मिगी तुप्पी लैन देओ दिक्खी लैन देओ ते बड़ी सोआरियां बौंह्दियां न ते दिक्खी लैन देओ लब्भी गेआ हून मिगी हां आहो इ'यै पर्स हा थुआढ़ा नीला नीले आहो आहो हां ते हां नेईं में थुआनू अपना अड्रैस देओ में आपें पजाई दिन्नी आं थुआनू उत्थै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाएओ